हेल्लो औ औ आं आङो माबानि दे आउट अफ बिटिसिनि मानसि निरन्जन औ दा आङो बेवहाय क'क्राझाराव बेरायनो फैनो नागिरदोंमोन नालाय दा बेनिखायनो क'क्राझाराव मा मा जायगा नायनो दङ होननानै एसे खोन्थादो नामा नोंथाङा जाय जायखिजाया नेचारेल नेचारेल माखासे पार्कफोराव थांसै जुदि माबाफोर दंबा नेसनेल पार्कफोर दंबा थांसै बेयाव एसे जायगाफोर नायनोसै

आरो बे जायगायाव थानो थानायनि माबाफोर दं नामा फेसिलिटिफोर दं नामा

मानोना मा हरैबो खाथिआवबो ना जायो जायो औ औ औ

औ दा आरो बेलेग जायगाफोर दंबावो नामा ओरैनो बेरायनो बेरायथाव

आरो दंबावो नामा आरो माबे मा बेवहाय सेफ्टिआ माबायदि जेन'बा बेवहाय जेनेबा फेमिलिफोरखौ लानानै थाङोबा दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम अब्ला आङो औ आङो आरोबाव कल खालामबावगोन नोंथांनिसिम औ दे